کپڑے سیل کرتی ہیں مجھے پتہ چلا تھا جی جی جی بہت اچھے لگے مجھے لیکن مجھے کچھ ڈیزائنس جو ہیں پسند تو آئے ہیں لیکن تھوڑا پرائز وغیرہ ڈیٹیلنگ بتا دیجیے مجھے کہ میں اچھے سے اسے سمجھ پاؤں تو آپ کے مطلب جو جتنے جی جتنے بھی آپ وہ لیتی ہیں اس کے آؤٹ لیٹ کے وہ کیا چارج ہیں آپ کے اگر آپ سے پارٹی ویئر کچھ پرچیز کیا جائے تھری ڈی تھری تھری پیس سوٹ کے کیا لیں گی آپ چارج

ہاں تھری پیس سوٹ جیسے ہے آپ کے پارٹی ویئر آپ کے یہاں اسٹچڈ آل اسٹچڈ ورک ڈیزائنس ہیں نا آ کے یہاں ان اسٹچ سوٹ اویلیبل نہیں ہیں آپ کے یہاں تو اسٹچڈ میں آپ کس طریقے کی ڈیزائنس دے سکتی ہیں مطلب پارٹی ویئر یا پھر صرف اور صرف اوکیجنلی جو پہنتے ہیں وہی مل پائے گا اچھا اور پرائز کچھ اچھا کس نہیں کس پرائز میں آپ کے کچھ سائز میں تو میڈیم ٹو ڈبل ایکس ایل سب اس میں ہی چاہیے ہمیں تو کیونکہ گھر کے لیے بھی چاہیے اور میرے لیے بھی سب کے لیے تو آپ مجھے یہ بتا دیجے کتنے رینج کس رینج سے اسٹارٹ ہوں گے پارٹی ویئر بھی اور ڈیلی ویئرس بھی اچھا اور ڈیلی ویئرس تو آپ گھر سے ہی کرتی ہیں یہ بار کہ یا پھر آپ جو ہیں شاپ وغیرہ بھی ہے کچھ اچھا اچھا تو آپ تھوڑا ایڈریس بتا دیجیے تاکہ ہم آسانی سے پہنچ سکیں شاپ پر یا پھر گھر پر ہم کہاں جہاں بھی آپ کو مناسب لگے آپ وہاں کا ایڈریس دے دیجیے شاپ کا دینا چاہیں تو شاپ کا دے دیجیے تو ہوم ڈیلیوری تو ویل این گڈ ہے آپ ہاں ہوم ڈلیوری پہ ہی کر دیجیے لیکن ہوم ڈلیوری کا چارج ہوتا ہوگا کتنا چارج کتنا چارج لیں گی آپ ہوم ڈلیوری کا بتائیے میم چلو